असां पजे अॼु सोशल मीडिया सां जुड़ि़यल आहियूं जंहिंमें सोशल मीडिया जे नईं टेक्टूल जे लाइ वधीक तर मोबाइल में वॉट्सप ऐं इंस्टाग्राम ऐं फ़ेसबुक जो य़ूस कयो वेंदो आहे जे में तरहं तरहं जा गाना ऐं जोक्स अपलोड कया वञनि था फ़ोटोग्राफ़ी ऐं ॿिया कई तरह जूं न्य़ूज़ ऐं समाचार उनमें असां हलायूं था कंहिंजे लाइ बर्थ डे गिफ़्ट जी वाधायूं उन्हनि में फ़ेसबुक ऐं ऐं सोशल मीडिया गी तरहं उन्हनि खे अॻियां हलायूं था